दैमायाव ना गुरनो थांगोन ना हमनो थांगोन बार अखा लोगोमोनब्ला बोरै खारगोन बोरै मागोन जानांगोन जोङो गावगावनि देहाखौ रैखा खालामना लानो थाखाय होनब्ला जों खारब्लाबो गआब्ला होमब्लाबो खारथारनांगोन ना गुरनो थांब्ला बेलाव बायो हाब्रुफ्राव एब्रेफ्लाङो माबाफ्राव एब्रेफ्लाङो दै गिदिर गिदिराव ना दांग्रोमलाबायहैब्ला ओरैनो सानदुं अखा सहायनाङो ना गुरब्लाबो दुब्लि बारियाव गुरब्लाबो सानदुं गोसाब्लासो नाखौ मोनो नङाब्ला मोना होनब्लाबो सहायनाङो सानदुं अखा सहायनानै गुरनाङो नङाब्ला मोना खांख्राइ खेबगोन खांख्राइ खन'ब्लाबो खांख्राइजों खेबजानाङो गांजेमा हमब्लाबो गांजेमाजों सुजानाङो ना गुरनायाबो बेराद खस्थ' माब्रै गुरनानै लाबोनो हानांगोन नाखौमालाय ना सिंगिबो गावजानाङो गावजाफेरनो मोनबाय नामा सोरबा जों हले गावजानो मोनबाय ना सिंगिखौ ना गुरनानै ना सिंगिजोंबो गावजानो मोनबाय ना बामि हमगोन बिबो हाब्रा लांगोन नोंखौ आखाइयाव गुदुं खन'ब्ला ना सिंगि गावोब्ला आखाइआव थै ओंखारब्ला बिसां बिस बिदोना जायो सोबख'बायना लायो थैफोरखौनो खम सायोलायनो आयखम सोबख'यो सान नायदावलायना सोबख'यो मानसिफ्रा हायजें अरख्रुबबायनानै फोननानै लायो ना गुरग्राफ्रा गोदोना हायजें लाखांलायमोन ना सिंगि बारियाव ना हमहैब्ला ना गग्रमहैब्ला दाथ' ना सिंगिफोरखौबो मोननो गैला नुनो गैला मोनजाला